मां अजमेर शहर में रहंदी आहियां जेके टूरिस्टनि पर्यटकनि लाइ ॾाढो मञियो सुठो मञियो वेंदो आहे हिते पुष्कर मेलो बि लॻंदो आहे उते ॾाढा टूरिस्ट ईंदा आहिनि

उन्हनि लाइ ख़ासि इंतिजाम मूंखे थोरो घटि ई लॻंदो आहे पर हाणे पुष्कर में ॾाढा रिसोर्ट वग़ैरह खुली विया आहिनि उहो ॾाढो फ़ाइदो थींदो आहे उन में टूरिस्टनि खे एयरपोर्ट अजमेर में न थी करे जयपुर ऐं किशनगढ़ में आहे उन सां थोरो फ़र्क़ु पवंदो आहे पर तमामु सुठो आहे दरगाह शरीफ़ आहे थो उते बि ॾाढा जारी में ईंदा आहिनि त टूरिस्ट जे हिसाब सां असांजो शहर ॾाढो मञियो वेंदो आहे ऐं ॾिठो वञे त सॼो राजस्थान ई टूरिस्ट जे करे मशहूरु आहे उते ॾाढा ॿाहिरि जा माण्हू ईंदा रहंदा आहिनि जंहिंजी सुठी आमदनी थींदी आहे सरकार खे थोरो इन में अञा बि वधाइणु खपे सहुलतियूं ॾियणु खपनि